हैलो सर मेरी यातायात पुलिस से बात हो रही है सर मेरी बाइक थी वो चोरी हो चुकी है सर करीबन सुबह के साढ़े आठ नौ बज रहे थे बिल्कुल सर ये सर भरतपुर बाईपास की बात है हाँ सर

सर मैं कंप्लेंट दर्ज थाने में ही करा दूँ अभी सर मैं मेरी फैमिली को लेकर यही हूँ बाईपास पर ही सर यही के आसपास के लोग थे वो जी सर मैं मैं सर कितने समय में आ जाऊँ आपके पास

जी सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं आप अगर मुझ मेरे लिए वाहन सुविधा करा दे तो बहुत ही अच्छा होगा जी सर जी सर अभी लोकेसन सेंड करता हूँ मैं